हैलो बस ठीक तुस सनाओ बस बस कम्म करा ने आं घरै दा कम्म लाए दा ऐ एह् बस टाइलां टुइलां ला दे आं हां जी हां जी हां हां सुनेआ ते ऐ तुस सैलून खो'ल्लै करदे ओ अच्छा चीजां हां एह् इत्थूं मिली जंदियां दी दकान इत्थै जाओ उत्थै सारा केश रख दा सैलून दा एह् दकान ऐ इक सब सब होलसेल लब्भग तोआनू हां हां तुस जाएओ ते सेही लब्भी जंदा ऐ त्रीह् चाली परसैंट दिवाली चला दी ऐ हून वैसे बी अच्छा अच्छा जाएओ मेरे बाकफ न फोन कराएओ जाएओ जाएओ हूं हां आफ ते बड़ा लग्गे दा इस बेल्लै बंपर सेल लग्गी दी ऐ

ठीक टैम ते लगदा निं दिक्खेओ तुस जाना होग ते फोन करेओ दिखगे बैह्ले होगे ते चलगे घर बी कम्म लाए दा न टाएलें दा अच्छा अच्छा चलो तुस जाएओ मेरा फोन करूड़ेओ ते हो जाएग काम इ'यां कोई गल्ल निं ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तुस करेओ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ फिर